आं मोनसे फ्लिपकार्ट मुंनि मोनसे मुंदांखा अनलाइन शपिं एप आव मोनसे नायनो समायना नेक्लेस खौ अर्दार खालामदोंमोन आरो बे नेक्लेस नि दामआ बाजौ रोजा रांमोन बे नेक्लेस खौ बायनायनि सिगां आं बे शपिं एप आव बिनि मानसिफोर मोजां मोजां रिभिउ खौ बुंफिननाय नुदोंमोन नाथाय जेब्ला बे नेक्लेस आ आंनिसिम सफैयो आं नुबाय जाय नेक्लेस खौ आं बिहरदोंमोन बे नेक्लेस आ सफैयालाबानो आंनिसिम गुबुन मोनसे नेक्लेस सो सफैबाय आं जाय नेक्लेस खौ बिहरदोंमोन बे नेक्लेस नि गाबआ गोमो गाबनिमोन नाथाय आंनिसिम सफैनाय नेक्लेस आ फुद्लाला गोमो गाबनिसोमोन आरो बे गुबुन गाबनि नेक्लेस आ आंनियाव सफैनायाव आं नायबाय बे नेक्लेस आ गुबुन मोनसे बेलेक दिजाइन नि नेकलेस सो आंनियाव सफैदों आरो बेजों लोगोसे बे नेक्लेस खौ आं खनसे गानदोंमोन आरो बे खनसे गाननाय समावनो बे नेक्लेस आ आंनि गोदोनानिफ्राय गोग्लैदों आरो बेजों लोगोसे दै नांनानै बेनि फुदलाला गोमो गाबआ गुफुर जादों बेबायदि अनलाइन नेक्लेस बायनानै आं जोबोर दुखु मोनदों आरो आंनि बे अनलाइन शपिं एप मोनगोन बे फोथायनाया जोबलांदों आरो अनलाइन शपिं खालामनो आं आरो गोसो जाबावलियाखैसै